जेल्लै में नि'क्की जेही ही ते कोई पंज छेऽ साल दी ही ते में रुट्टी बनाने दी दिक्खदे रौह्ना अपनी मां आह्ली बक्खी भला मेरी मां कि'यां रुट्टी बनांदी ऐ मेरी मां ने आटा कड्ढना कोह्लूआ बिच्चा ते आटा छानना छाननी कन्नै आटा छानियै ते फिर ओह् जेल्लै ओह् गुनन लगदी ही ते ते मिमी कोल बेही रौहंदी ही मिमी अपने हत्थ गंदे करी औने आटा लग्गी पौना ओह्दे कन्नै गनान उ'नें मिगी मना बी करना पर में नेई मनन्नी में लेई पौना ओह्दे कन्नै आटा गुनने दी कोशिश करना कि भला में मी गुननी आं फिर उ'नें जेल्लै पकान लगना ते में मी अपनी मां कोल बेही जाना भला कि'यां फुलके बना दी ऐ मेरी मां नि'क्के नि'क्के गोगड़ू बनान लग्गी पौना में ते फिर नि'क्के नि'क्के बनाए गोगड़ू फिर ओह् बडे़ खुश होंदे घरा दे भला नि'क्के नि'क्के गोगड़ू साढ़ी कुड़ी बना दी फिर में ओह् बनाइयै थोह्ड़े थोह्डे़ बड्डे लेई पे बनाना दिक्खदे रौह्ना भला साढ़ी मां बड्डे बड्डे फुलके बना दी उ'नें खुश होना कि साढ़ी कुड़ी बड्डे बड्डे फुलके बनान लगी पेई ओह् बनाइये ते जेल्लै दाल सब्जी चाढ़दी ही साढ़ी मां ते में दिक्खदे रौहंदी ही ते इक ददारना जेहा होना ओह्दे बिच कु'न्नी धरी औनी गोह्टे लाइये ते फिर ओह् जेह्ड़े डंगरे दे गोह्टे पत्थदे हे गोहा होंदा हा ते फिर ओह्दे बालन बनांदे हे फिर ओह् मी दिक्खदे रौह्ना साढ़ी मां कि'यां दाल बना दी ऐ फिर में दाल ओह्दे अल दिक्खी दिक्खिये कु'न्नी च पानी पाइये धरना ते में मी दाल पानी बिच मिमी लेई पेई जाच सिक्खने गी कि'यां दिक्खन भला कि'यां बना दी साढ़ी मां में मी बनाई लैनी लेई पेई बनान सारा टब्बर बड़ा खुश होंदा भला साढ़ी कुड़ी गी रुट्टी बनाने लेई पेई ऐ औना ओल्लै मते गंडे शंडे तड़के तूड़के लांदे निं हे लोग ते उ'ऐ कड़शी च मासा रा तेल पाना ते तेल पाइये ते उसी भखाना ते दाली ई लाई ओड़ना तड़का ओह्दे कन्नै फिर लेई पौना खाई लैना फुलका कुतै जेकर आलू बोआलने ते ओह्दे च मासा रा तेल पाना ते आलू तड़की लैने सब्जी इ'यां बनानी समझी लैओ जि'यां पैह्ले लोग बनांदे अस ते पैह्ले गै फिर असें ओह् सब्जी बनानी ते दाल बनानी शामीं जेल्लै ओह्दे च धरी ओड़नी तरकालें मौके ओह्दे कु'न्नी च ते बनाइये ते फिर ओह्दे कन्नै चौल बनाने अग्ग बालियै चु'ल्ली अग्ग बालनी बालन लाइये गोह्टे शोहटे लाइये ते फिर चौल बनाने फिर दाल ते चौल बनाई देने ओह् खाई लैने बिच नि'क्के नि'क्के फुलके बनाई लैंदी ही लेई पेई जाच सिक्खन इ'यां थोह्ड़ी थोह्ड़ी औन लेई पेई टब्बरा ने बडे़ खुश होना भला साढ़ी कुड़ी गी जाच लेई पेई रुट्टी बनाने दी औना उ'नें बड़ा खुश होना भला हून किश होर बनाऽ फिर जेकर उ'नें दिक्खदे रौह्ना मी मां आह्ली बक्खी भला कि'यां दुद्धा दी खीर बना दी मेरी मां फिर जेल्लै उ'नें दुद्ध पाना ते खीर बनानी चौल पाइये बिच धोइये पाने दिक्खदे रौह्ना में जि'यां उ'नें बनानी में मी इ'यां गै दिक्खदे रौह्ना ओह्दे आह्ली बक्खी मे मी लेई पेई बनान फिर जेल्लै ओह् खीर बनानी ते देनी टब्बरा गी पाइये कोलियै च ते बडे़ खुश लेई पौना होन भला साढ़ी कुड़ी गी जाच लेई पेई औन रुट्टी बनाने दी शैल रुट्टी बनान लेई पेई पैह्ले ते इ'यां गै बनदी ही फिर जेल्लै थोह्ड़ी थोह्ड़ी बड्डी लगी होन थोह्ड़ी शैल लेई पेई बनन रुट्टी फिर इ'नें हून बी आखना भला ते हून गौऽ चौने दी बी जाच सिक्खी लै तूं

फिर में थोह्ड़ा थोह्ड़ा दुद्ध चौन लेई पेई फिर ओह् करदे करदे गलासू भरन लेई पेई फ्ही गलासू भरदे भरदे जाच औन लेई पेई फिर में बाल्टी बिच लेई पेई चौना फिर साढ़े टब्बरे ने बडे़ खुश होना भला साढ़ी कुड़ी गी हून खरै गौऽ चौने दी बी जाच आई जा ओह् बी सिखली सिक्खी लेई फिर ओह्दे अल दिक्खी दिक्खियै ते में सब्जी सूब्जी जि'यां जि'यां मेरी मां ने कम्म करना ओह्दे अल दिक्खी दिक्खी मे पूरे कम्म सिक्खी गेई भला जि'यां ओह् बनांदी ही रुट्टी जेह्ड़ा किश बनाना जेह्ड़ा किश जि'यां उ'नें बच्चे टब्बरा अपने बास्तै ओह् करदी ही मिमी दिक्खदी रौहंदी ही इ'यां गै थालियें च पाई पाई मिमी इ'यां टब्बरा गी लेई पेई नि'क्के नि'क्के भ्राऽ चौल पाई पाइये देने ते भांडे मांजन लेई पौना फिर अपनी मां ई दिक्खी दिक्खी जि'यां मेरी मां भांडे मांजदी ही जि'यां मां करदी ही कम्म ओह्दे कन्नै भांडे मंजान लेई पौना कोली गलास सारा टब्बर बड़ा खुश होंदा भला हून कम्म करने ई साढ़ी कुड़ी गी औन लेई पेआ ओह्दे कन्नै कन्नै जेकर बाहर डंगरे दा गोहा शोहा चुक्कने पौंदा हा ओह् बी चुक्कियै मां कन्नै ते चली पौना कम्म करने गी इ'यां गै सिक्खी लैआ मां गी दिक्खी दिक्खियै जो कुछ मेरी मां करदी ही ओह्दे अल दिक्खी दिक्खियै ते में कम्म सिक्खी में आखेआ चल अ मां बड़ी खुश होंदी ही भला साढ़ी कुड़ी मेरे अल दिक्खिये ते कम्म करदी ऐ कम्म सिक्खी लैने कोई बी कम्म घरा दा करना जि'यां उ'नें करना जे ओह् बारी फड़नी में मी बारी फड़िये ते ओह्दे अल दिक्खिये ते सोत्तने दी जाच बी सिक्खी लेई जि'यां बड्डी होंदी गेई इ'यां इ'यां सारे कम्म सिक्खी लेई पे ओह्दे अल दिक्खी दिक्खी कि जि'यां ओह् करदी ही मेरी मां अपने टब्बरा दे कपडे़ धोने में मी नि'क्के नि'क्के कुरतू लेइयै ते लेई पौना धोन भी में कम्म लेई पेई करन घरा दा दे कम्म में सारे अपनी मां अल दिक्खी दिक्खियै ते रुट्टी बी सिक्खी लेई ते सारे कम्म लेई पेई सिक्खन जि'यां मेरी मां करदी ही ओह्दे अल दिक्खी दिक्खी घरा दे कम्म में सारे सिक्खी ई उस अज्जकल ते पौह्चे लांदियां न उसलै इ'यां घर अंदर चौंके बिच गोहा फेरदियां हा ते मां ने गोहा फेरना ते में मां अल दिक्खदे रौह्ना ते में मी मां अल दिक्खिये गोहा लेई पेई फेरन फिर मां ने आखना भला तू रैह्न दे में फिर सिक्खने दी गै कीती भला में जांच सिक्खी जाह्गी ते में अग्गे कामजाब होई जाह्गी कुतै फिर मिगी अकल आई गेई भला में थोह्ड़ी बड्डी होई गेदी आं में इ'यै कम्म करगी जि'यां मेरी मां करदी ऐ मां ई दिक्खी दिक्खियै ते में सारे कम्म करदी रेही ते फिर में घरा दे कम्म सिक्खी गेई एह् रुट्टी बनाना सोमी बनाई लैनी होनी गोभी बी बनाई लैनी आलू बी बनाई लैनी राजमांह् बी बनाई लैनी इ'यां जो सब्जियां न बना आंदियां आंदी बाहरा दा ओह् साग बनाई लैनी सारे कम्म ओह्दे कोला सिक्खियै तो हून मिगी कोई आखै भला सारा कम्म कर ते में सारे कम्म सिक्खी लैनी सारे सारे कम्म करी लैनी हून में सिक्खी लेई अपनी मां कोला जेल्लै ओल्लै सिक्खे ते अज्ज में सारे करी लैनी ते में मी अपने बच्चे गी हून सखाई सकनी आं भला तुस बी मेरे अल दिक्खियै इ'यां गै करो जि'यां में बनानी आं में राजमांह् गोभी बगैरा बनानी ते में अपने बच्चें गी आखनी तुस बी सिक्खी लैओ मेरे कोला जि'यां मे अपनी मां कोला सिक्खेआ कम्म इ'यां गै तुसें बी सिक्खना होऐ आमीं लेई पौनी करन बच्चे बी लेई पौंदे मेरे अल दिक्खी दिक्खियै इ'यां करन में सनानी भला में इ'यां सिक्खेआ हा कम्म बच्चें गी सनानी आं ते बच्चे आ हो